एह्दै बिच्च असें पुच्छेआ गेदा ऐ कि मतलव साढ़ा कनेहा अक्सपिरिंस रेहा जेह्ड़ा असैं पैह्लैं प्रोडैक्ट लैत्ता हा ते में मतलव कि पैह्ला प्रोडैक्ट जेह्ड़ै लैत्ता हा ते ओह् लैपटॉप हा में लैपटॉप लैत्ता हा ऐसर दा जेह्ड़ा मॉडल हा नैट्रो फाईव एह् मतलव कि बड़ा मतशव शैल लैपटॉप लग्गेआ जेह्ड़ा हून तक चलादा ते ओह्दै बिच्च में बड़ियां मतलव गेमां बी खेढियां न जियां जी टी ऐ होई होर मतलव कि इयां बड़े हैवी हैवी साफ्टबेयर बी चलादे कन्नै ओह्दी मतलव की कलेयरटी ऐ वीडियो दी ओह् बी बड़ी शैल ऐ ते मतलव कदैं हैंग बी नी होआ एह्दी प्रफामैंस बी ठीक ऐ ते ओह् मतलव कि मिगी ठीक रेट च थ्होई आ हा ते हून बी ओह्दै शा मतलव इन्ने शैल लैपटॉप आदे नी हैन इस रेट च ते ओह् मतलव बड़ा अच्छा लैपटॉप लग्गेआ मिगी ते इयै मतलव कि सबाल ऐ कव्शन दा कि अक्सपिरिंस कनेहा रेहा पैह्ले प्रोडक्ट दा